जी सर परिवार रेस्टॉरेंट से बात कर रहे हैं हाँ सर मैंने एक ऑर्डर दिया है अभी जी जस्ट थोड़ी देर पहले ऑर्डर दिया मूमल चौधरी नाम से एक ऑर्डर आया है तो उसमें मैंने एक पनीर दाल फ़्राई और छ रोटी छाछ और ये सब ऑर्डर किया था तो मुझे पनीर हटा के मलाई कोफ़्ता करवाना था जी सर वो बच्चों ने गलती से कर दिया तो उन्हें वो चीज़ नहीं अभी मैंने जस्ट चेक किया तो मुझे वो चेंज करवाना था तो आप देख लो मैं यहाँ से कंफ़र्म कर दूंगी जब ऑर्डर आएगा हाँ सर तो अब वो चेंज कर दीजिए और उसके जगह वो कर दीजिए और जो लेना आएगा डिलिवरी बॉय उससे आप मेरी बात करा देना तो मैं उसको बोल दूंगी और मैं यहाँ से पनीर जो होगा कंफ़र्म कर दूंगी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ सर रेडी हो गया सर बाकी का ऑर्डर ठीक है सर धन्यवाद